जी सवाल ते बड़ा शैल ऐ कि सांबा जिला दे बिच्च नेचुरल रिसोर्सिस केह्ड़े केह्ड़े हैन ते चैलेंज केह् केह् ऐ दिक्खो जी सांबा दे बिच्च अस गल्ल करचै तां साढ़े नेचुरल रिसोर्सिज ते पूरी त'रा तबाह् होई चुके दे न सारें तों पैह्लें गल्ल करना में पानी दी पानी विशे उप्पर भाई पानी विशे उप्पर गल्ल करचै अस ते पानी विशे साढ़ा बसंतर दरेआ बसंतर दरेआ अज्ज दे इस समें च पूरी त'रा इक नाले दे रूप च परिवर्तित होई चुके दा कि के एह्दी सारें तो ब'जा बड्डी ब'जा एह् ऐ कि भाई अस लोक साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन ने ते असें लोकें ने बसंतर दरेआ गी तबाही करी दित्ती दी ऐ कि के भाई दीन दुनिया दा गंद फैक्ट्रियें दा गंद घरें दा गंद नालियें दा गंद बरखा दा पानी सारा जंदा कु'त्थै भाई बसंतरा च ते गल्ल कीती जाए कि बसंतरा दी अज्ज दे अज्ज दे दौर च अज्ज दे समें च बसंतर दी तबाही होई चुकी दी कि के असें लोकें बुरी हालत करी ओड़ी दी बसंतरा दी म्हाराज गल्ल एह् ऐ कि बसंतर कोई समां होंदा हा बसंतर इक बड़ा गै शैल दरेआ मन्नेआ जंदा हा लेकिन अज्ज दे जमान्ने दे बिच्च अज्ज दे इस दौर दे बिच्च अज्ज दे इस समें दे बिच्च बसंतरा दी हालत तबाह होई चुकी दी बसंतरा दा पानी पूरी त'रा दूशित होई चुके दा भाई गल्ल करचै अस इक अखबार दा इक अखबार दे समाचार दे अनुसार ते बसंतर दी भाई अगर अस बसंतर दे पानी गी हत्थ लाचै ना ते बसंतर गे दे पानी गी हत्थ लाने दे कारण असें गी केईं बमारियां होई सकदियां असें गी चमड़ी दे रोग होई सकदे ते अस सोच्ची सकने आं कि किन्नी बुरी हालत असें लोकें बसंतरा दी कीती दी ऐ म्हाराज इस चीज च कौन जिम्मेबार ऐ आखचै ते कौन जिम्मेबार ऐ भाई अस जिम्मेबार साढ़ा मैह्कमा जिम्मेदार साढ़ी म्युनीसीप्लटी जिम्मेदार भाई दिक्खो म्यूनिसीप्लटी तां जिम्मेबार दीन दुनिया दा गंद डंप कीता जंदा बसंतर दे किनारे म्हाराज बसंतर दे किनारे च दब्बेआ जंदा कूड़ा दस्सो ना फिर बसंतर दा केह् बनै ते दूई गल्ल नेचुरल रिसोर्सिज दी ते भाई इत्थुआं दे जंगल इत्थुआं दे जंगल इत्थुआं दे जंगल कोई समां होंदा हा इन्नी इत्थै इन्नी शुद्ध हवा होंदी थी लेकिन अज्ज दे जमान्ने च फैक्ट्रियां लग्गने दे कारण भइया फैक्ट्रियां लग्गने दे कारण बसंतरै दी बुरी हालत ऐ भाई माफ करेओ बसंतरा दी निं एह् साढ़े जंगलें दी बुरी हालत ऐ जंगला गी कट्टेआ जा दा कट्टेआ जा दा कट्टेआ जा दा कट्टेआ जा दा ते केह् करचै भाई अस भई एह् गल्ल ऐ कि जंगल बड्ढी ओड़े असें ज'गा निं रेहियां फैक्ट्रियां लाई दित्तियां ज'गा ज'गा ज'गा ज'गा ज'गा दिनों दिन दिक्खेआ जाऽ ते ज'गा घटी जा दी